हेलो तुम हेलो तुम कहाँ पे हो तुमको यहाँ पंचायत भवन के पास आना है और कितनी समय में आ जाओगे तुम अभी मैसेज किये थे कि हम यहाँ पहुँचे हैं नहीं आये नहीं पहुँच पाए हो तो इसी बगल में एक दुकान है थोड़ी सी दूर पे उस दुकान के पास आओ वहीं पे हम हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नहीं हाँ यहीं पे आओ और उसके बाद में तुमक गाड़ी ले के जाना है इसी इसी बगल में घर बन रहा है जहाँ एक उनौर गाँव है उस गाँव के बगल में ही काली सड़क है के पास पहुँचो मैं पहुँच रहा हूँ थोड़ा सा समय जल्दी करना उसी जगह आकर के तुम हमसे संपर्क बनाओ